आङो सिमला बाजाराव थांदोंमोन आरो हिमालय बुक्स स्तल गलानिफ्राय गांसे बिजाबखौ बायनानै लाबोदोंमोन बे बिजाबनि मुङानो मैहुर बे मैहुर बिजाबखौ आङो फरायनानै जोबोर मोजां मोन्दों आरो बे बिजाबनि नि कभार क्वालिटिफोराबो जोबोरै मोजां बे बिजाबखौ आङो गोबां खम बेसेनावनो मोन्नो हादोंमोन बे बिजाबाव गोबां बाथ्रा हाबनानै दङ बे बिजाबनि बागै फरायोबा जोबोरैनो दुखु गोनां आरो गोसो जाथाव माने बिजाबजोंनो गोमोनानै थायो बे बिजाबाव गाहाय आखुयानो जादों ददेरे आरो गल'मोन बे ददेरे आरो गल'आ जोबनायाव सानैबो थैयो बेनिखायनो बे बिजाबखौ फरायनायाव बेनि सल'खौ नांबावगौमोन एबा थाबाव नांगौमोन बे सल'नि बागै मिन्थिबावनो लुबैयो आरो खोनासंबावनो लुगैयो बे बिजाबाव जोबोरैनो थारैनो जोबोरैनो दुखु गोनां आरो ओंथि गोनां बाथ्रा हाबनानै दङ थारैनो बे बिजाबखौ फरायोबा मोनोदि बेनि सिङावनो हाबनानै दङ जोबोरैनो मोजां आरो जोबोरैनो गोथाव बे बिजाबखौ लिरदोंमोन धर'निधर औवारिआ